नहि एखन तक तऽ कतहुँ एला गेला से ई सभ चीज नहि कतहुँ प्रभाव पड़ल ई जाति पातिमे भेदभाव छै जेना कियाक तऽ ब्राम्हणो छै सभ तरहकेँ जाति छै कोनो तरहकेँ ऊँच नीँच विचार किनको अन्दर अब नहि छै जेनाकि पहिले होइ छलै कि हम बड़का जातिमे छी छोटका जातिके हम किया पुछब किया कहब कतहुँ आबै जाबैमे पहिले छलै कि कतहुँ गेलहुँ ई छोटका जाति छै एकरा सङ्गे हम नहि जाएब आब से सभ नहि छै दुनिआमे बदलाव भऽ गेल छै आब सभ तरहकेँ लोक आब घुमए लगलै सङ्गे फिरए लगलै कियाकी अखन की व्यवस्था छै गाँवमे केकरो बिना केकरो गुजारा नहि छै अहाँ जेनाकि देखि लिऔ एना कहै छै छोट जाति डोमे भेलै छोट जाति देहमे भिड़ जाए तऽ कहै तू हमरा अशुद्ध कए देलए वएह डोम छै जेकरा शादी विवाहमे केकरो जरुरत पड़ल तऽ समान ओकरेसँ लेबे ला पड़ैया इएह दुआरे ई सभ चीजकेँ व्यवस्था धीरे धीरे गाँव सभमे खतम भऽ रहल छै ककरोसँ कोनो भेदभाव नहि सभ भाईचाराकेँ सङ्ग सङ्गे गेल सङ्गे आएल सभ तरहकेँ लोक सवारी करै छै सभ तरहकेँ लोक सङ्गे जाइ छै कोनो तरह केकरो परेशानी नहि ई सभ चीज व्यवस्था आब कनि बदलाव भऽ गेल छै आब